नमस्ते नमस्ते जी हाँ जी बोलिए जी आगरा जा रहा है जी पच्चीस सौ

जी हाँ हमारे पूरा ऊपर है जी हाँ आप आप उसको कुछ खाने पीने के लिए सामान भी दे दीजिएगा

जी जी हाँ वहाँ पर टीचर लोग हैं वह लोग बच्चों का ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से

नहीं नहीं सब टी सब टीचर लोग भी जाएँगे हम भी जाएँगे उस बस बस से सब सब लोग साथ ही चलेंगे वहाँ पर कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा इस्कूल बस है मेरी जी हाँ जी हाँ जी जा रहे हैं सभी बच्चे जा रहे हैं

नहीं नहीं बस जूनियर बच्चे जा रहे सीनियर नहीं जा रहे हैं नहीं बस जूनियर जा रहे हैं

जी जी आप उसकी चिंता बिल्कुल न करें वह आपका बच्चे का अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा सब सभी बच्चों का वहाँ उनको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी

कोई भी वहाँ पर दिक्कत या परेशानी नहीं होगी अब